हम अधिकतर ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं जो कि हमें चीजें घर पर आ कर मिल जाती हैं हमें कहीं जाना नहीं पड़ता और अधिकतर चीजें जो कि हम लेन देन करते हैं वो है जैसे नीलामी में कोई चीज हम खरीदते हैं सस्ते में उसे अधिक महंगे में बेचते हैं और किसी दुकान से हम खरीदे हुए सामान सस्ते में खरीद कर मेले में उसे जा कर हम बेचते हैं जो कि हमें पैसे मिलते हैं और कुछ स्थान जैसे कि हम अधिकतर चीजें दूसरे जिले या कहीं से खरीदते हैं और अपने जिले में ला कर बेचते हैं उसकी बात और अनलाइन जो प्लेटफार्म है वो ऑनलाइन का अच्छी प्लेटफाॅर्म है जो कि हमें घर बैठे भी कोई भी सामान हम मंगा सकते हैं हमें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती घर पर बैठे और ऑनलाइन हमने ऑर्डर किया घर पर आ कर दे दिया और ऑलाइन प्लेटफॉर्म अच्छी चीज है प्लेटफॉर्म है